بہت ساری کھانے کی ایسی چیزیں ہیں ایسے قسمیں ہیں جو ہمیں بہت پسند ہے اور ویسے بھی ہم کھانے کے اتنے شوقین ہیں کہ کھانا دیکھتے ہی میرے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے دل کیونکہ کھانا ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ کا دل خوش کرتی ہے آپ کا موڈ بدل دیتی ہے اور کھانے میں سب سے زیادہ مجھے جو پسند ہے وہ ہے چکن ٹکہ چکن نان مٹن قورما کباب اور پراٹھے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایسا پسندیدہ ہے میرا کہ ہم انہیں نہ کھائیں تو میرا گزارا نہ ہو اور ہم ویجٹیرین بھی ہیں لیکن نان ویج ہمیں زیادہ پسند ہے تو اس لیے ہم ویج بھی کھاتے ہیں نان ویج بھی کھاتے ہیں کیونکہ یہ انسان پر ہے کہ اسے کیا چیزیں کتنی پسند ہے اور ہمیں کھانے کی چیزیں بہت پسند ہے اور مٹن زیادہ پسند ہے کھانے میں